हेलो

हम सब दरभङ्गासँ रहनाहर छी हँ हमरा हमरा सबके होइत छै शिवरात्रि मेला होइत छै शिवरात्रि मेला होइत छै धूमधाम से होइत छै मेला भेल हँ धूमधाम से मेला भेल हँ शिवरात्रि मेला भेल धामधाम से भेल बुललहुँ घु सब चीज घुमि घुमिके देखलहुँ सुनलहुँ मेला सब कयलहुँ अहाँ सब हमहुँ सब हँ अथी हँ हँ आबु सरजी

हमरो सबके ई बहुत मेला बहुत गाँवमे खूब बढ़िआँ मेला होइत छै हँ खुब बढ़िआँ से धूमधाम से शिवरात्रि मेला खूब बढ़िआँ होइछै गाँव सबके लोक सब जऽ ओ सब तऽ जानैत छथिन शिवरात्रि मेला खेड़ीमे बड़ा धूमधाम से चलैत छै

बुझलियै सब धूमधाम बढ़िआँ से होइत छै चाची कहियौ आरो हँ तऽ आरो सब किछु होइए हमरो सबके होइत छै मेला ठेला होइत छै महादेब पुजा होइत छै हमरो सबके महादेब पुजा होइत छै धूमधाम से सबके जी आरो कहियौ आरो की सब पूजा पाठ करैत छियै पाबनि सब केना करैत छियै पाबनि सब केना करैत छियै हँ की सब करैत छियै हमरो सबके ओएह होइए चौरचन पाबनि होइए बड़का पाबनि होइए महादेब पूजा जे करैत छियै माटिके बनबैत छियै से सब बनबैत छी सब खूब चीज सब आनिके पूजा पाठ करैत छी हमहुँ सब सहइ छी आ करैत छी भरि दिन लागि जाइए हँ भरि दिन लागि सोमबारी करैत छी सोमबारी करैत छी एकादशी कयलहुँ चतुर्दशी कयलहुँ बुझलियै सब कयलहुँ ठीक छै रखैत छी छै रखैत छी